हमरासनी पूर्वजसँ ही नगदी फसलके लिए पटुआपर ज्यादातर निर्भर छलिए हमरा एनाहिर दादा रऽ बाबू टाइम उम जे छलै पटुआ हमराअनीके कटला रऽ बाद ही दुर्गापूजा मेला जे छै टाइममे पैसा होइ छलै आओर हमराअनी मेला उला देखै छलिए लेकिन अभी हमरासनी नया जेनरेशन ढङ्गसँ खेती करै छी अभी पटुआके जगहपर पटसन पटुआ ओकरा जगहपर हमराअनी धान बुआइपर ज्यादा धिआन दै छिए धान आओर जे कम समयमे एक सओ पैँतालिस दिन अथी तीन महिनाके अन्दरमे जे धान कटतै वएह धान लगाबै छी आओर गुट गुटराज हो गेलै खास तौरपर आओर नगदी फसल हमराअनी मुख्य रूपसँ भी मक्काके मानै छी मक्कामे एक अलग अलग बहुत प्रकारके भेराइटी छै आओर जकरामे कि हमराअनीके एकड़मे लगभग बढ़िआँ साठि हजार पैँसठि हजार रुपैआ तक बचत हमराअनी एक एकड़मे हमराअनी करि लै छिए इसीलिए नगदी फसलमे जकर कहबौ तऽ हमराअनीके कहबो कि मक्का छोड़ि कऽ सालमे एकबेर मोटामोटी हमराअनी लऽ लै छी ओकरामे किसी प्रकारके हमराअनी कोइ परेशानी भी नहि रहै छै आओर हमराअनीके बहुत अच्छा जयादातर हमराअनी पेनिअर यूज करै छी आओर आओर धान रऽ मामिलामे कहबै तऽ गुटराज या चौंसठि चौवालिस आओर ज्यादादासँ ज्यादा जहाँ गढ्ढा जमीन छै तऽ ओकरालिए हमराअनी बीबी एगारहके यूज करै छी गेटलामे हमराअनी अच्छा नगदी मिल जाइ छै एकरासँ हमराअनी जिनगी बहुत अच्छा चलै छै